ओं हागोन आंनि जिउ खुंनायनिया जाबाय गोदोनिफ्रायनो आङो ओन्दैनिफ्रायनो जोंनि बिमा फिफाया जेनबा आंनि बिफाया साख्रि मावो बेंकाव ओमफ्राय आंनि बिमायाथ' हाउस वाइफ जेनबा सिगाङाव आं जा फरायदों बेखौथ' आं मोनबोजोबदों जेबो खहा जायाखै किन्तु आं दा हाबा जानानैसो आङो आंनि जिउ खुंनाया जाबाय आंनि फिसा फोरोंनाय आंनि माबानाय बिजनेस जेनबा आंनि फिसाइयाबो बिजनेस मावो आंबो मावो ओमफ्राय जों दा बिजोंनो संसारखौ सोलियो आरो नखरखौ खुङो आरोना ओमफ्राय आंनि फिसाखौ आङो इंलिस मिडियाम स्कुलाव हगारो हस्टेल दोनो बेजोंनो जिउ खुङो आंनि बिखुनजोआबो हाउस वायफ न'नि थोरसि लथा सुयो बेबायदिनो न'नि बारि बागान साफा खालामो बिबायदि आरो ना आनि बिहावाबो सिगां आबादारिमोन ओमफ्राय दा ससेयाव बिदिनो आबाद मावनानै जाबोदोंमोन दा ससेयाव बे गैलिया आरो ना ओमफ्राय आङो दखान होयो बिउति पार्लार जिबो फानो दखना बिजोंनो आंनि फिसाखौ आं फोरोङो ओमफ्राय आङो खानाय बोयो थ्रेदिं खालामो मिसुगुर फुयो ओमफ्राय ओम हाबानि समाव मेक आप देलायहोयो गोजान गोजान थांनानैबाबो मेक आप देलायहोयो ओमफ्राय आंनि फिसाइया ना लानानै फानो बिजनेस ना फानो ओमफ्राय आंनि बिजनेस बिनि बिजनेस ज' जानानै जोङो सोलियो आरोना बेबायदिनो जोंनि न'खराव जिकि बिजनेस गैयामानो जों बिजनेसखौनो लानानै जों सोलियो आरो जोंनाथ' दा साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया जोंनि फिसाखौ बिदिनो फोरोङो आरो जोंनि फिसाया इंलिस मिडियाम स्कुलाव फरायो ओमफ्राय आंनि फिसाखौ बिदिनो हस्टेल दोननानै फोरोङो दा बिदिनो जों बिजनेसजोंनो न'खौ खुङो